हैल्लो एह् नर्सरी कोला नर्सरी स्टेशन दा बोल्ला दे बेइया हांजी कौन बोल्ला दा अच्छा थुआढ़े कश ओह् केह्ड़ी केह्ड़ी वराइटी दे बूह्टे न फ्लावर दे बूह्टे हैन जेह्के गुट्टी दे गुट्टी दे फ्लावर होंदे ते जेह्का निक्का गुलाब प्लांट बी हैन ओह् बाटल ब्रश जेह्का होंदा ओह् है थुआढ़े कोल ते केह् केह् रेट न इं'दे इक सौ बीह् रपे दा ते निक्की गुट्टी बीह् बीह् रपेऽ दा प्लांट ऐ किन्ने चिर ओह्दी ग्रोथ होई जंदी अच्छा ओह् लाइफटाइम रौह्ना ते जेह्ड़ा गुट्टी दा फुल्ल ऐ इ'दे पानी शानी दा केह् किन्ना ग पानी चाहिदा होंदा इस्सी हां अच्छा हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते में कोई प'ञां सारे बूह्टे चाहिदे न कुत्थै नेहा भला ओह् नर्सरी केह्ड़ा कलोनी ओह् जेह्की जीप काका काका बेइया होरें रक्खी दी अच्छा अच्छा उद्धरा दा बोल्ला दे ओ एह् में कोई आर्डर देना तुसें कोई प'ञां बूह्टें दा ते में तुसें कन्फर्म कराई ओड़गा शाम्मीं एह् करी ओड़ेओ तुस आर्डर बुक ते फ्ही में डिलीवरी एह् होम डिलीवरी कराई ओड़ेओ मिकी ओह्दे केह् चार्ज लैंदे तुस अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ